اتفاقاً تین سال پہلے میرے ایک دوست جس کا نام ذیشان جے پوری ہے اس نے مجھے بولا کہ تم ہیٹر کے بجائے انڈکشن گیس لے لو انڈکشن گیس لے لو تو ہیٹر جو اس سے پہلے میں ایک کیروسین پہ جو چلتا تھا اسٹوو وہ لیا تھا اس سے پہلے یہ جو ایل پی جی سیلنڈر لیا تھا ایل پی جی گیس لیا تھا تو اس سے کافی خرچے ہوتے تھے اور کمرہ کافی تتر بتر ہو جاتا تھا ان آئٹم سے ان اکوپمنٹ سے پھر میرے دوست نے اس نے مجھے صلاح دی کہ تم ایک انڈکشن لے لو ہیٹر اس سے یہ ہوا میں نے ہوسٹل میں وہ انڈکشن ہیٹر لایا ایک تو کھانا کافی جلدی پک جاتا ہے دوسری بات ہے بجلی کا بل بھی بہت کم آتا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں اس دوست کا کہ اس نے مجھے یہ آئٹم مجھے بولا لانے کو تو اس سے یہ ہوا کہ چھوٹی سی جگہ وہ لے لیتا ہے اور بجلی بھی بہت کم لیتا ہے اس سے زیادہ خرچے بھی نہیں آتے ہے اور کافی سیپ بھی ہے ایسے تو اگر ہیٹر لیتا تھا تو کرنٹ کا خدشہ رہتا تھا کرنٹ نہ لگ جائے اور ایل پی جی لانے آنے کبھی ایل پی جی خریدنے کا الگ ہی مسئلہ رہتا تھا ہر ہر مہینے سیلنڈر بدلوانے پڑتے تھے بہت ایل پی جی اس میں بہت زیادہ ضائع ہو جاتا تھا اگر گیس یوز کرتے تھے مگر جب سے انڈکشن لایا تو زندگی کافی آسان ہو گئی ہے ہیٹر سے کرنٹ کا خطرہ ہوتا ہے پر اب انڈکشن ہیٹر میں وہ مسئلہ نہیں ہے بجلی کافی کفایتی ہے بجلی زیادہ نہیں کھاتی ہے اور جب چاہے دو منٹ میں گرم ہو گیا اور اس پہ سب سے بڑی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ٹائمر کر سکتے ہیں اس میں فور اکزامپل پانچ منٹ کے لیے رکھا ہیٹر اون اور وہ پانچ منٹ کے بعد خود بخود بند ہو جائے گا تو ایسا کوئی مسلئہ نہں ہے کہ مے بی اوور فلو ہو جائے وہاں پہ ایک اوپشن ایسا بھی آتا ہے دودھ ابالنے کے ٹائم ایسا ہوتا تھا اگر گیس پہ دودھ ابالتے تھے تو یہ مسئلہ آتا تھا کہ دودھ ابل کے گر جاتا تھا اور وہ گیس پہ پڑ جاتا تھا مگر جب سے انڈکشن لایا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے اور سب سے اچھی فیچر مجھے یہی لگی کہ دودھ ابالنے کے ٹائم وہاں رہنا نہیں پڑتا وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے